میرے شہر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں ان میں سب سے اہم سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہیں وہ یہ ہے کہ میں دلی شہر کا رہنے والا ہوں اور یہاں پر بہت ساری قدیم تعمیرات ہیں جو ہمارے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اپنے آبا و اجداد سے جوڑتی ہیں اور ان کے رسم و رواج کو بتلاتی ہیں ان کے رہن سہن کو ان کے اوڑھنے بچھونے کو بتلاتی ہیں مثلاً جامع مسجد اور لال قلعہ ہمایوں کا ٹامب اسی طرح سے شہید استھل پارک اور بھی جو گھومنے اور تفریح کی جگہیں ہیں وہ بہت زیادہ مجھے پسند ہیں اسی طرح سے دلی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر رہن سہن بہت اچھا ہے بہت سستا ہے سبھی لوگ یہاں پر باآسانی رہ سکتے ہیں اور یہاں کا جو کھانا ہے وہ بہت ہی اسپائسی اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور دلی شہر کی یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے یہاں کا رہنا اور کھانا یہاں کی آب و ہوا یہاں کے لوگوں کا تلفظ یہاں کے لوگوں کی زبان نہایت ہی میٹھی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں زندگی کے لیے اور اسی وجہ سے مجھے دلی شہر بہت زیادہ پسند ہے